समस्तीपुरमे ने से जे पढ़ौनी लिखौनी होइ छै से करै हइ जे खेती गिरहस्तीसँ होइ छै धिआपुता आओरके पढ़बै लिखबै हइ जे घरके काम होइ छै से करै छिए कटनी खोटनी आओरसब करै छिए समस्तीपुरमे समस्तीपुरके जिलामे जे मच्छी उच्छी आओर मार मारै छिए रोटी चावल जे होइ छै से बनबै छिए करै छिए धिआपुता आओरके पढ़ै उढ़ै आओर हइ आओर जे रोजगार हइ से करै छिए समस्तीपुर जिलामे जे हइ से आओर मालजाल आओरके पोसै पालै छिए घास भुस्सा करै छिए